खेल दुरस्त आ अलग थलग ग्रामीण क्षेत्रके बात कयल जाय तऽ बहुत सारा साधन छै जेनाकि देखैत हेबै आब एगो मैन खेलके बात कयल जाय तऽ अधिकांश लोग क्रिकेट सऽ जादा मतलब जुड़ल रहै छथि ओकर प्रतियोगिता होइ छै आब हर गावँ मे दखै छियै जे क्रिकेट प्रतियोगिता हेबे करै छै जाहिमे की समइयो बिशेष तरह सऽ लागै छै कोनो भी टुनामेन्ट स्टार्ट भेल क्रिकेटके दस दिन पन्द्रह दिन के रहै छै हर गावँ मे ओहिमे की होइ छै क्रिकेट टुनामेन्टमे गावँके जते भी बृद्ध आदमी छथि या नवयुवक केओ भी छथि हर जे ओहिमे खेलाइ छथि से तऽ खेलबे करै छथि बाँकी ओतऽ मनोरञ्जन के तौरपर क्रिकेटमे कोमेंट्री पर मे बाजा लागल रहै छै बहुत सारा मतलब एहन रहै छै जाहिके कारण बृद्धो आदमी सब जे छै ओतऽ जाइ छथि क्रिकेटके अपन आनन्द लै छथि सङे सङे हुनकर सबके मनोरञ्जनो होइ छै एक दोसर सऽ मिलो लै छथि आ गावँ मे जेना कि देखल जाए वृद्ध आदमी सब कतौ बैस कऽ तास खेलनाइ चालू करलैथ तास खेलाइ छथि चारिये आदमी लेकिन हुनका पीठपर देखबै तऽ दस आदमी बैसल रहै छै ओहो सब अपन मनोरञ्जन लेलथि हॅं हॅं ई करी ओ करी मतलब ओहो सब अपन सब मनोरञ्जन भेलथि नहि तऽ बहुत एहन समुदायिक जगह छै जतऽ की देखबै छोट छोट बच्चा सब गुल्ली खेललक खेललक चारिये आदमी लेकिन ओकरा पीठपर बीस गो रहल देखनिहार हो हो करैमे मतलब एगो बुझू तऽ मनोरञ्जन ओ सब अपन ओएह मे मजा लेलथि